हम घर पर विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाते हैं जैसे कि चाय बनाते हैं दूध चाय बनाने के लिए जो पदार्थ लगते है दूध पानी चायपत्ती और तुलसी का तुलसी पत्ती बहुत से लोगों को काली चाय पसंद होती है काली चाय बनाने के लिए पानी नींबू तुलसी अदरक ये सब जरूरी होते हैं और लस्सी वस्सी बनाते हैं लस्सी बनाने के लिए पानी और दही को मट्ठे से मार कर उसे लस्सी चीनी डाल के लस्सी लस्सी बनाते हैं और से बहोत से पदार्थ ऐसे बनाते हैं जिससे हम नींबू पानी बनाते हैं नींबू पानी बनाने के लिए पानी और नींबू चीनी इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम नींबू पानी बनाते हैं नींबू पानी पीने से हमारे पेट में जो प्रोब्लम भी होती है वो भी सही होती है तो नींबू पानी हमारे सेहत के लिए फायदा भी बहुत करता है और चाय से हम चाय भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है चाय से हमें चाय से हमें बहुत ही नींद ऊंद नहीं लगती है और भूख कम लगती है